हैलो नमस्ते जी केह् हाल ठीक जी तुस सनाओ अच्छा अच्छा ते तुसेंगी में आक्खेआ हा अंगेज़मेंट ताईं ते केह् सोचेआ मुड़ा में भेजेआ हा फोटो तुसें दिक्खेआ निं ऐ अंजी केह्दे बास्तै आं घर बाहर शैल दिक्खी लैते दा मुड़ा आं ते ते फोटो साफ निं लग्गेआ शैल ऐ मतलब की नुहाड़ी नौकरी चाकरी ऐ गौरमेंट नौकरी ऐ केह् करदा इंया गै नौकरियै गी जंदा शैह्र बैंक च लग्गे दा ओह् भी गौरमेंट बैंक ऐ आं ते में सोचेआ कि थुआढ़ी कुड़ी बी सोह्नी ऐ जागत बी ते शैल कम्म काज करदा जागत गौरमेंट नौकरी ऐ ते में हां कुदै अंगेज़मेंट कराई ओड़दे थुआढ़ी ते कुड़ियै कन्नै अच्छा ते मिली बी लैगे अस ते तुस थोह्ड़ा अंगेज़मेंट दा दिक्खी बी लैयो नी तुस ते कनेही होंदी कुड़ी इंया शैल ऐ की मतलब करी ओड़ेओ तारीख पक्की करनी होग ते कुड़ी बी दिक्खी लैयो कन्नै कन्नै ते तुसें दिक्खेआ निं हा मुड़ा ते नुहाड़ा फोटो भेजेआ हा कल्ल गै ते खास निं लग्गेआ ते तुसें कनेहा चाहिदा जागत ते भी अं'ऊ होर बी तुप्पगी दिक्खगी भेजगी रिश्ते तुसेंगी अच्छा अच्छा ते ताप खास निं लग्गे तां ते होर मिगी लगदा होर बी तुप्पने लग्गने चार पंज ओह् आक्खा दे असें रिंग सेरेमनी करनी ते उ'नेंगी कुड़ी पसंद आई दी शैद फोटो भेजी ही ते कुड़ि्यै दी कल्ल मिगी निं पता ऐ आं ते उ'नेंगी कुड़ी पसंद आई ते ओह् आक्खदे असें ई अंगेज़मेंट करनी ते केह् पता हून केह् चलदा भैन जी यरो इंया निं करो उत्थें नक्क कटानै आह्ली गल्ल होई थुआढ़ी कोई निं भी इंया गै सद्दगी कोई गल्ल निं दिक्खेआ जाह्ग अच्छा फिर